हिकु पारंपरिक डांसर जे रूप में इलाही सारी शयुनि जो ध्यानु रखिणो खपे जीअं कि जेका पोशाक आहे उहा पारंपरिक हिसाब सां हुजणी खपे जेको परिधान वग़ैरह पायूं था अहिड़े हिसाब सां अंग ढकियल हुजे कि किथे कोई शइ भद्दी न लॻे ॿियों चहिरे के हथ के पेरनि के अहिड़े हिसाब सां घुमाव वग़ैरह करिणो खपे कि माण्हुनि जी नजरा टिकयल हुजेनि